आं मेस'आवहाय लंपेन गांसे बिहरलायथिदोंमोन मबाइलावहाय जा मोजां देखायथिबाय दानिया उनावहाय सफैब्ला जा असायससो जाफैबाय मबाइलावहाय जा मोजांसोमोन कालार गोनांनो ओमफ्राय दाना न'आव सौफैबाय मैयाहाय नायबाय कालार खारनायनिसो लंपेनानो जा गाननोनो जा असाइस बोरैबा गानजाखाया जा लस जाबाय आंना से रोजा मानिमोन बिहरनोनो नाङोमोन आं बिखौहाय जा लस जाखाबाय हाय बेखौनो बहाय बहाय थांनायाव लंपेन गाननो गैयैखाय बिहरलायथिबाय दानिया बिदिसो जाबाय बेखौनो बिहरलायथिदोंमोन आङो दा न'आव न'आव थानायावसो गानलाबायनोसै आं लंपेनखौनो जेरावबो थांनायावनो गानजाया बोरैबासो गाननोनो सुखुवा बोरैबा खाराव रावसो लंपेनानो ओमफ्रायनो दाना जेरावबो गाननोनो सुखुहैला ओरैनो न'आवसो थानायाव गानला बायनोसै आं बे लंपेनखौ जा लसखाहाय बेखौ बायनानै बिहरनो नांखायामोन आं बेखौहाय ओरैबादि लसल' मोनखाबाय आङो